असें गी रुट्टी बनाने आस्तै लून मर्च बसार हल्दी अदरक एह् सब बनाने आस्तै लगदा ते अस एह्दे कन्नै बड़ी सोआदली रुट्टी बनान्ने आं बाकी लोकें ई बी खाने गी बी सोआद बड़ा औंदा ते एह् रुट्टी बड़ी सोआदली गै होंदी ते तुस आपूं अंदाजा लाई सकदे इस रुट्टियै दे बारे च एह् रुट्टी बड़ी गै टेस्टी होंदी ते दाल दाल एह्दे कन्नै बड़ी गै घैंट बनदी ते सब्जियां अदरक बसार लून लस्सन जो बी ऐ बड़ा स्हेई बनदा इ'यां गै इस रुट्टियै गी सोआद बड़ा होंदा एह् सब किश रुट्टी बड़ी सोआदली बनदी ते लून बी ऐ इस रुट्टी बी बनाने आस्तै बड़ा मजा औंदा लोग खाने गी बी बड़ा सोआद लांदे ते होर बड़ा गै मजा मजे कन्नै रुट्टी खनोंदी और इस रुट्टियै च मिगी बड़ा गै सोआद औंदा इस रुट्टियै गी बनाने आस्तै बड़ा किश लगदा मेह्नत लगदी कुछ खाने लेई बी सोआद बड़ा लैंदे ते रुट्टियै गी बनाने आस्तै लोक आखदे वाह् क्या रुट्टी बना दी इ'यै देही रुट्टी साढ़े घर बनानी रुट्टी बनाई र ते भी लोक होर बी पता निं केह् केह् सोचदे कि रुट्टी इ'यां निं बनानी उ'आं बनानी रुट्टियै गी बनाने आस्तै लोग पता निं केह् केह् करदे इसी रुट्टियै गी बनाने आस्तै लोग इक दूए गी सलाह् लैंदे आखदे तूं कि'यां बनाई में बी अपने घर इ'यै नेही बनानी ते भी सारे जनें इक्कै नेही रुट्टी बनांदे ते बड़ी शैल रुट्टी होंदी ओह् लोक सोआदै सोआदै खंदे भी उसी आखदे तूं कि'यां बनाई मिगी बी जाच दस भी उसी रुट्टी बनाने आस्तै ते बड़ा शैल बनांदे रुट्टी मतलब बड़ा गै मजा औंदा उ'नें गी रुट्टी बनाने गी लोक बी बड़े मजे मजे खंदे रुट्टी ते इ'यै गल्ल ऐ कि रुट्टी बनाने आस्तै तुस किश बी करी सकदे मतलब इक बंदा लाये दा होऐ तां रुट्टी शैल बनी जंदी मतलब पूरा एक्सपीरियंस होई जंदा रुट्टी बनाने दा ते तुस बी करी सकदे ओ ट्राई सारे जनें इसी रुट्टियै ई बनाने आस्तै ते रुट्टी बड़ी गै स्हेई होना चाहिदी ते कोई गलत निं होऐ ते ते होर एह् चीजां फालो अस करने तां जे शैल रुट्टी बनदी